से जानुवारि जिगुजौ गुजिगु बा सेप्तेम्बर जिदाइनजौ दाइनजि नैजिसे जानुवारि नै रोजा नैजिसे जिबा आगष्ट' स्निजौ ब्रैजिस्नि नैजिद' जानुवारि नैरोजा ब्रै